मेरे को खाने की इच्छा ही नहीं बढ़ी बस हलो जी जी आप कौन जी बोलिए

हाँ हाँ मैं आंशिक इस्टेसनरी से बात कर रही हूँ जी कहिए आपको क्या चाहिए अच्छा मिल जाएगा आपको कौन सी कंपनी का चाहिए कंपनी का नाम बता दीजिए तो मैं रखवा दूँगी में क्लासमेट का रख दूँ क्लासमेट का बहुत अच्छा है हाँ हाँ जो क्लासमेट का है ना वो हमारे यहाँ सब से अच्छी कंपनी का है तो मैं क्लासमेट का रख दूँगी आपको क्या क्या चाहिए कॉपियाँ हो गई और कटर पेंसिल कितने कितने पैकेट चाहिए

हाँ डिस्काउंट भी मिलेगा हम थोड़ा मतलब थोक रेट में ही लगाते हैं हम डिस्काउंट कर देंगे उसमें हमारे यहाँ सब थोक में मिलता है माल ऐसा है

हाँ हाँ हाँ मैं भेज दूँगी में सब पेक वेक कर के आपको भेज दूँगी आप एड्रेस मुझे मेसेज कर दीजिएगा तो मैं आपके नम् आपको उसी पर बिल भेज दूँगी तो आप बिल पे मेरे को ओनलाइन कर दीजिएगा हाँ हाँ ठीक हे मैं आपको बिल भेज दूँगी में आपका ऑर्डर आपका तैयार कर दूँगी कब तक भेजना है वेसे आपके वो आपके घर हाँ हाँ मैं भेज दूँगी बिल वग़ैरह आपको आपको सामान कब तक चाहिए आज चाहिए या कल चाहिए कब तक भेजूँ मैं आपके यहाँ आज की तारीख़ में ठीक है मैं आज ही आपको शाम तक भेज दूँगी जी जी ठीक है मैं आपको भेज दूँगी ओके धन्यवाद जी जी